हॅलो कोण उलयता आं जाणां हय हय म्हजें नांव मयुरा हय हय कितले लोक म्हणले तुमी पंदरा जाणां हां हय मेळटली केन्ना जाय तुमकां ती धा धा तारकेक आं तुमकां सिटर जाय की स्लिपर जाय स्लिपर बरी ओके आतां पंदरा जाणां पैकी तुमची भुरगीं कितली आसा आनी जाण्टी कितलीं आसा तीन आं पांच आठ जाली आनी उरिल्ली सगळीं हां ओके हांवें विचारल्लें कारण त्या प्रमाणे तुमकां वयर सकयल जो बसीचो बल्क आसता न्हय तो दिवपा खातीर म्हणजे भुरग्यांक जाय जाल्यार वयलो दिवं शकतां न्हय आनी जाणट्यांक सकयलो आनी कितें तुमकां विचरपाचें आशिल्लें तुमकां एक धा हजार पडटले

सगळे टोटल हय हय

ना आमची रेट फिक्स आमची रेट फिक्स कारण बसिची ए सी बस बशीची केपेसिटी आसता वीस लोकांची आनी तुमचे पंदराच लोक न्हय सो फुल बस आमी तुमकांच दितात त्या खातीर धाचीच रेट हय जाता आनी तशे तुमी म्हाका पयलीं कळोवचें पडटलें हय जातले वीस जाणांक कमफटेबल जातलें ना ना फक्त तुमी मेनशन करां कितली भुरगीं आनी कितली जाण्टीं तीं बरें ओके ना ना नवीन आसा ना ना काय ना एकदम नवी बस आसा तुमकां कांयच प्रोबलम जांवचो ना आनी बसीन भितर टोयलेटूय आसा हय हय बसीन भितर तुमकां टोयलेटूय आसा सो कायच प्रोबलम जांवचो ना ना ना भुरगोच आसा बरो चलयता हय बरे आं हय हय